अ हेल्ल' अ हेल्ल' औ औ नोंथांनोबा दायो मा मा मैगंफोर गोनांथि जादोंमोन दा आलु कबि बिलाहि सिजोननि मैगङा दङ दायो कुविन्टेलाव बार' सारेबार'स' आलु कबि औ बिलाहि बिलाहिबो दङ कबि बिलाहि बान्दा कबि आरो बिलाहि अ पाइकारि रेटआव कुरि जोङो बिसताजों एककुरि हमो बिसतायाव दुइस' ताकायै हरदों दस ताका केजि अ नोंथांनो जुदि दुइ गाबोननि दिनाव जुदि नांगौबा बिलाहिखौ

नैजौ बाजि केजि नोंथाङा मोनलांगोन मानोना आंनि बागानाव जाखिनि मैगं दङ बेखौ एडभान्स बुकिं खालामना दोनखायो बेनिखायनो नोंथांनो जेसेबांखिनि आद्रा थायो बेखौ नोंथाङा मोनलांगोन मानोना गाबोन दिनसिमबा नोंथाङा नैजौबाजि केजिखौ मोनलांगोन गाबोन नोंथाङा नांगौबा खम सम मोनगोन नोंथांनो बिनबो दंबावो बिनआ नोंथाङा बाजि केजिसो मोनलांनो हागौ मानोना गाबोननि दिनाव बियो ब्रैजौ केजिनिबो बारा ब्रैजौ नैजि केजि सासे अर्डार होखानाय दङ बेखौ हरग्रोनांगोन मानोना आंनि बिनआ बाजौ केजिसो उदपादन जायो साननैजों थामजि थामजि रां केजि औ औ मानोना नोंथाङा मथरत' आंनियाव गैया नोंथाङा लाब्रायाव बिन कबि आरो आलु बेखौ होनो हागोन ओमफ्राय नोंथांनो जुदि नोंथांनि हाबानि पपुलेसना नोंथांनिया बेसेबां जागोन नोंथांनि गेस्टआ बेसेबां जिबाजौ जिबाजौबाथ' कबिया नोंनिया सेजौ बाजि पिसता नांगोन सेजौ बाजि पिस आलुआ नोंना ब्रैजि बा बाजि केजिनि गेजेरावनो एप्र'क्सिमेट नोंनो बाजि केजिखौ नांथारगोन आलुखौ आरो बिनखौ नोंनो नैजि केजिया नांगोन माने नोंथाङा थिक खालामनानै आलुखौ बेसेबां नांगौ कबिखौ बेसेबां नांगौ फिक्स खालामनानै आंनो फुल एमाउन्टखौ खिन्थाहर बेसेबां बिबांनि नांगौ आं नोंथांनो डिलिभारि खालामनांगौबा खालामनोबो हायो आरो नोंथाङा जाखिनि बिबांनि बिबांखौ लानानै जाखिनि एमाउन्ट जायो बा राङा बेसेबां जायो बेखौ नोंथाङा दानि डिजिटेलनि जुगजों गोरोबफानानै फनपे गुगोलपे पेटिएम बायदिजोंबो दैथायहरनो हागोन

आच्चा आच्चा नोंथाङा जुदि आबादथिलियाव फैयोबा आंनि तरफनिफ्राय मस्ट वेलकाम दा नोंथांनि सायाव अ अ देह